जीअं त महाराष्ट्र में अहिड़ा घणा शहर आहिनि जिते तव्हां साइट सीन ऐं पंहिंजो पाण खे रिलेक्स करे सघंदा आहियो हुन में तव्हां खे महाबलेश्वर हिल स्टेशन आहे तंहिंखां पोइ माथेरान हिल स्टेशन आहे तंहिंखां पोइ लोनावाला आहे तंहिंखां पोइ खंडाला आहे इहे सभु आस्थानु अहिड़ा आहिनि जिते तव्हां वञी करे रही सघंदा आहियो हुते आराम सां रही सघंदा आहियो लोनावाला में तव्हांखे एड्वेंचर स्पोर्ट में पेरा ग्लाइडिंग थींदी आहे बनाना बनाना थींदी आहे हुते हीअ सभु ॻाल्हियूं महाराष्ट्र में तव्हां खे मुंबई में बि जुहु बीच ते तव्हां खे वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स जाम थींदा आहिनि जेको तव्हां अची करे उनजो मज़ो वठी सघंदा आहियो थैंक्यू